नोंथाङा आंनो नोंथांनि सानसेनि हाबाफारिखौ खिनथानो हागोनना फुंनि सिखारनायनिफ्राय लानानै मोनाजासिमाव मा मा मावो सिथ्ला सिबो गग्रा सिबो दाव गग्रा सिबो ओमफ्राय दाखोर दाला लामा लुमा सिबजोबो आं ओंखाम सङाबाबो ओंखाम संनोनो आंनि ओंखाम संनायखौ जाला बिहामजोफ्रा फिसाज्लाया आं सङा बुरिबाय नालाय आंनि ओंखामखौ संनायखौ दांग्लु सिग्लु मोनो बुरि मानसि जाबाय ओंखायनो संहोया फिसाज्लायाबो आंखौै उन्दुलाय मावलाय जानाय जायो आरो आंना देहाया जाला बिदिनो मावनायल' आङो लामा सामा सिबनाय सिथ्ला सिबनाय दावखि दावला हनाय बिदिखौ मावो आङो